जब भी घरमे मेहमान आबै छै पाहुन आबै छै तऽ सबसँ पहिने तऽ घरके जतना भी छोटा छै बच्चा छै हुनकासँ हुनका जाकऽ मेहमानके जाकऽ प्रणाम करै छै दुनू हाथसँ दुनू पाएर छुबिकऽ आशीर्वाद लै छै कियाकि बहुत दिन बाद मिलै छै तऽ एहिलिए जब भी आबै छै तऽ ओकरासँ पहिने तऽ आशीर्वाद लै छै फेर जब बड़ा आदमी जे रहै छै या बराबर बराबर एजके जे रहै छै तऽ वएह अपना हाथ मिलेलक या फेर अपना गला मिललक मिललक तऽ एना ओकरासँ खास बेवहार रहै छै हुनका बैठैलऽ जाइ छै पानी देलऽ जाइ छै स्वागत करलऽ जाइ छै अच्छासँ बैठाकऽ फेर तब नस्तामे चूड़ा भुजलऽ जाइ छै या फिर किछु मीठा उठा रहै छै तऽ ओ देलऽ जाइ छै पहिने तऽ चाइ पानी देलऽ जाइ छै फिर जब नस्ता पानीके बात होइ छै तऽ मिठाइ उठाइ भऽ गेलै पेड़ा भऽ गेलै चूड़ा भुजलऽ जाइ छै या फिर किछु नमकीन दै छै तऽ ओ दै छै दै छिए एहिना फेर जब खाइके बात आबै छै तऽ भात दाल तरह तरहके सब्जी बनबै छिए पापड़ छानि दै छिए तऽ एना जे छै स्वागत हमसब मेहमानके जब घर आबै छै तऽ करै छिए